बारीक बारीक भुरगे टी वी पळयता ते टी वी सदां पळयत रावता आनी ताका लागून तेंचे दोळे पाड जाता तशेंच शाळेचे किंवा कॉलेजीची कॉलेजी आसपाक भुरगे एग्जामी टायमार टी वी पळयत रावता तेका लागून तेमचे लक्ष शिक्षणाचे वचना आनी तेका लागून ते शिकोवप पावना आनी फेल जाता ते फक्त टी वीचेर गूंग रावता टी वी पळयत जागे रावता खंय कितें खेळ किंवा खंय कितें वचपाक खेळपाक वचपाक जाय ते वचना फक्त घराक रावन टी वी पळयत रावता एक कोण भुरगो जरी बारके भुरगो कित्याक भितर बसलो आनी तेका उल्यो म्हार ताका आयकना तो टी वी गूंक जालो व्हरता आनी टी वी बारगी भुरग्याक खूब आकर्शीण करता तेका लागून भुरगे घरांतले भायर सर नाफाक सदां टी वी पळयत रावता टी वी रिचार्ज करपाक आतां लोकां कडेन पयशे व्हरना ताका लागून रो अर्दे म्हयने टी वी रिचार्ज करना कारण टी वी रिचार्ज करपाक भरपूर पयशे लागता तशेंच टी वी कितें माडल्यार कितें जावन तेचो पार्ट केल्या भरपूर पयशे लागता टी वी हाडपा सुद्दां बरे पयशे लागता आनी जरूय टी वी म्हणल्यार ती रिपेर करपाक बरे पयशे लागता आनी लोकां कडेन तितले पयशे रिपेर करपाक व्हरना आनी मागीर ते टी वी लोक ब आताचे लोक भरपूर टी वी पळता तेका लागून तेमचे खंयचेच कामाक मन लागना ते फक्त टी वीचेर गूंग उरता आनी सदां टी वी पळयत रावता